आसामनि सोलोंथाय खान्थिया फरायसाफोरनि गेजेराव हारिमु आरो राव बिगियाननि बायदि रोखोमनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै होयो जोंनि आसामा मोनसे गोबां रावारि राइजो बेयाव बायदिसिना रावारि बायदिसिना धोरोमारि बायदिसिना हारिमुवारि मानसिफोर थायो आरो बेफोरबायदि गोबां रावारिफोरनि गेजेराव थानाय जा सोमोन्दो बेखौ गोरलै खालामना होयो बुजिमोननायनि बुजिमोननो थाखाय गोरलै खालामना होयो जोंनि फरायसालिनि जा बां रावारि सुबुंथाइ खान्थि जोंनि फरायसालिफोराव असमिया बर' बांला बेफोरबायदि जोङो रावफोरखौ सोलोंनो मोनो बेबायदि गोबां रावारिनि जा सोलोंथाय बे सोलोंथायफोरखौ सोलोंनो मोननायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव थानाय जा हारिमु बे हारिमुफोरखौ जोङो मिथिनानै मोनो जे मोनसे हारिनि हारिमु होनना बुङोबाथाय बबेबा मोनसे हारिनि गासै बिथिं जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय थानाय मोसानाय मुसुरनाय आबाद मावनाय बेसोरनि गासैखौबो लानानै जा हारिमु बेफोरखौ जों मोनसे हारिनि थुनलाइखौ फरायनानै जोङो मिथिनो मोनो आरो बेबायदि फरायनानै बुजिमोननो हानायबायदियै जोंनि आसामाव गोबां बिजाबफोर दङ जेरै असमिया हांखोजों लिरनाय असमिया रावजों लिरनाय बिजाबफोर जों मोनो आरो बर'नि गोबांफोर थुनलाइ बा बिजाबफोर फरायनानैबो जोङो हारिनि गेजेराव जा थानाय जेंना बा गावजोंगाव हारिजों मोनसे हारिया मोनसे हारिजों जा गोरोबलायनाय बेफोरखौ जोङो लाबोनो हायो आरो राव रावा मोनसे जाबाय गावनि साननाय हनायखौ गुबुननो फोरमायनो मोनसे बिजों बेबायदि रावनि गेजेरजोंनो जोङो माबा मोनसे हारिनि साननाय हनायफोरखौ जों गुबुननो फोरमायनो हायो बेबायदिनो मोनसे हारिया मोनसे हारिनि रावखौ सोलोंनानै लानानै जा बिसोरनि रावनि जेंना बा माबा मोनसे हारिनि सोमोन्दै मिथिनाय बेफोरबायदि जेंनाफोरखौ जोङो मिथिनो मोनो जे बै राव जा गुबुन आसामाव गोबां रावारि मानसि दङ बेबायदि गुबुन गुबुन रावारि मानसिफोरा गावबा गावनि रावनि गावबा गावनि हारिनि साननाय हनाय बायदिसिनाफोरखौ बिजाब महरै लिरनानै बिदिनो फोसावनानै बेफोरबायदि मोनसे हारिनि जा हारिमु राव बायदिसिनाफोरखौ जोङो मिथिनानै मोनो आरो बिदिनो फरायसालिफोराव जोङो फोरोंगिरिफोरा सानफ्रोमबो फोरोंथाइ होबाय थानाय हारिमुवारि सांग्रांथि बा राव रावनि सोमोन्दै फरायसालिफोराव मोननाय बिजाबफोरनिफ्राय जोङो गोबां गुबुन गुबुन हारिनि सोमोन्दै मिथिनो मोनो गुबुन गुबुन रावारि मानसिफोरनि सोमोन्दै बायदिसिना आसार आखु बायदिसिनाफोरखौ जोङो मिथिनो मोनो आरो बिब्दिनो मोनसे हारिनि मोजां बिजाबफोरखौ राव दानस्लायनानैबो बै हारिनि बायदिसिना हारिमु रावारि बायदिसिनाफोरखौ जोङो मिथिनो मोनो जेरै बर'वा असमिया रावनि बिजाब फरायनानै जोङो असमियानि सोमोन्दै गोबां राव हारिमु थुनलाइनि सोमोन्दै मिथिना मोनो आरो बिबदिनो असमिया मानसिफोराबो जोंनि बर'नि जा बिजाबफोर दङ बेफोरखौ फरायनानै जोंनि हारिनि गासै सोमोन्दोफोरखौ जोङो मिथिनो मोनो बेबायदिनो जोङो लिरनायनि गेजेरजों बा गोबां गोबां रावारि सोलोंथाय फरायसालि गायसननायनि गेजेरजों जोङो सासेया सासेनो गावनि साननाय हनायखौ फोरमायलायनानै जोङो बिब्दिनो मोनसे हारिनिफ्राय मोनसे हारिनि गासै खोथाफोरखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो बिब्दिनो जोंनि फारोंगिरिफोरा फरायसालियाव फोरोंनाय बेफोर बिजोंनि गेजेरजोंनो जोङो बबेबा मोनसे हारिनि हारिमु राव थुनलाइ बायदिसिनाफोरखौ जोङो मिथिनानै मोनो